हेलो जी नमस्कार नमस्कार कहलहुँ जे सुपौल जिला जे छै से यातायातके दृष्टिकोणसँ तऽ जे छै से नीक रहलै लेकिन लेकिन शिक्षाकऽ स्तर जे छै से एहिठाम बहुत नीचाँ छै एकरा लेल अहाँ सब की सब कए रहलियै नहि तऽ अहाँ सब की कए रहलियै अहाँ तऽ जनप्रतिनिधि छियै ने आओर अहाँ सोशल वर्कर छियै तऽ अहाँकऽ तऽ जे छै से एहिपर तऽ किछु करैकऽ चाही यदि सरकार कऽ मानि लेल जाओ जे मने काज नहि ठीकसँ करैत छै शिक्षा पर या जे छै से समाजमे जागरूकता नहि छै शिक्षाकऽ प्रति तऽ अहाँ तऽ सोशल वर्कर छियै ओकरा तऽ जागरूकता करै लऽ अहाँ सब की कए रहल छियै नहि तऽ एखन हँ तऽ एखन तक अहाँ सब कयलियै हँ की से तऽ हमरा सबकेँ जानकारी चाही आइ जे जर्नालिस्ट जे छै से अहाँ अहाँ अपन दायित्व जे छै से की सब निभेलियै हँ एखन तक सरकारकेँ लेल समाजकेँ लेल एहिमे की सब कयलियै हँ ई बात तऽ छैहे जे छै से जे बात अहाँ कहि रहलियै ई तऽ टोटल मानि लेल जाओ जे छै से जगह अहाँ की कयलियै हँ ई बात तऽ हमसब जानबै तखने ने अहाँ सबकेँ जे वोट दै छै या अहाँ सब जे वोट माँगै लऽ आबैत छियै तऽ वोट तऽ लए लै छियै आ ओकर बाद जे छै से ओ जनता ओतऽ कऽ ओतऽ रहि जाइत छै अहाँ घुरि कऽ नहि जागरूकता करैत छियै नहि अपन अधिकार कऽ कोनो बात करैत छियै नहि नहि तऽ असल बिलकुल अकेला गाँधी जी लाठी लए कऽ चललखिन तऽ देखैत छियै सौंसे देश आजाद कए देलखिन आ अहाँ अकेला की नहि कए सकैत छियै अहाँसँ हमसब तऽ ई जानब ने जे अहाँ करैत छियै की ठीक छै परिणाम की हेतै ई तऽ बादक बात छै लेकिन अहूँ सबकेँ तऽ दायित्व छै किछु करै कऽ एना जे छै से राखि देबै लाठी तऽ केना हेतै

ठीक छै ठीक छै अहाँ सब जे छै समाजकेँ लेल जे छै से जागरूकता करियौ हम राखैत छी फोन आ ओ संतुष्ट अहाँकऽ बातसँ हम संतुष्ट नहि छी हँ ठीक छै ठीक छै राखु